मेरा पसंदीदा खेल क्रिकेट है और मैं इसे इसलिए पसंद करता हूँ क्योंकि ये मुझे बचपन से बहुत पसंद है इसमें बेटिंग बॉलिंग फील्डिंग तीनों ही पोजीशन्स में मज़ा आता है बेटिंग करते वक़्त और बॉलिंग करते वक़्त काफ़ी मज़ा आता है और ये गेम मुझे ही नहीं पूरे भारत वर्ष और देश विदेश के युवा व्यक्तियों को है इस खेल में एक अलग ही अनोखा रोमांच और आनंद आता है